नोंगौ दानि जुगाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा आबाद मावनो जोबोद मोजां मोनो बिनि थाखायनो आबादखौ मावो दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गय बागान खुसेर बागान आरो लोगोसे तरमुस बागान साहा बागान बेफोरखौ ज' ज'यै मावलायो लोगोसे गामियारिनि जखनथ' खौसेथि ज' ज'यै मावलायनानै फैसा थाखा रां रुफा आरजियो लोगोसे दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ज' ज' नों नङा आं नङा नों दानागार आं दानागार आवबो साहा बागान स्ट्र'बेरि बागान तरमुस बागान बेफोरखौ गाव गावनि आदब खायदाजों आदब नाय आदब मावो बिनि थाखायनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि मावनायनि आबाद मावनायनि थांखिआ बेनो आरो गामियारि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा आबाद मावो हिसाबै मावनायखौ गाव गावनि केरियारयै गाव गावनि आदब खायदाजों मावो लोगोसे आंनि बुंनाया बेनोसै